आं सांगात आं आं हय हांयें ते स्टेट चेंज करपा लागोन रिक्वेश्ट केल्ली सर तुमकां हय म्हाका विन्डो सिट जाय आशिल्लें कित्याक आमचे घरकान्नीक मात्शें उल्टी बी जाल्यार प्रोब्लम जाता तेत हय केल्लो पूण तें कन्फर्म जालें ना म्हणटालें ते तुमी मात्शें सरा कडेन उलयात न्ही पय कशें जात तें ना पेमेन्ट बीन चड करून मेळटा जाल्यार पयात न्ही वाडोवन पयशे पूण पूण आमी पयलीं बुकींग केल्ली न्ही आं पूण जाता जाल्यार पळया न्ही मातशें तुमी कांय करपाक शकनात तेजेर मागीर यें हायर लेवल आमदाराक बी सांगून तशें करपा शकता आमी तुमचे कडेन कांय करपाक जायना तुमची मोटे सायबा कडेन विचारून बी हायर हायर यें करून बरें बरें बरें बरें बरें